बाहरके ढाबामे जाए कऽ शाकाहारी या मांसाहारी दुनू खाना खायब नीक होइत छै लेकिन ओ शरीर लेल ओतेक फायदेमन्द नहि होइत छै तैँ हम कोशिश करैत छी जे हरदम बाहरमे शाकाहारी भोजन सादा भोजन करी